شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان ثقافتی فرق بہت سارے ہیں زبان کے اعبتار سے بھی فرق ہے کھان پین کے اعتبار سے بھی بہت ساری فرق ہیں اسی طرح لباس کے اعتبار سے بھی بہت ساری فرق موجود ہیں زبان کے اعتبار سے اس طرح کی شمالی ہندوستان میں ہندی اور پنجابی اردو کشمیری اور بہت سے دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں تمل تیلگو ملیالم اور دیگر جنوبی زبانیں بولی جاتی ہیں اسی طرح کھان پین کے اعتبار سے بھی بہت سارے فرق ہیں شمالی ہندوستان میں مٹن گوشت اور دال کی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے روٹی بھی کھائی جاتی ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں چاول اور ناریل کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اسی طرح لباس میں بھی بہت زیادہ فرق موجود ہیں شمالی ہندوستان میں لوگ زیادہ تر شلوار قمیض یا ساڑھی پہنتے ہیں مردوں کی طرف سے کُرتا دھوتی بھی معمولی ہے جنوبی ہندوستان میں ساڑھی اور دھوتی زیادہ مقبول ہیں اور لوگ دھوتی پہنتے ہیں یہ فرق صرف ثقافتی امور پر مشتمل ہیں اور مختلف علاقوں میں طرح طرح کے اور بھی بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں